اتّر پردیش میں کئی اسپیشلائز اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سروسز دستیاب ہیں جو مخصوص مریضوں کے گروپوں کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں ان میں سے اہم خدمات میٹیرینٹی کیئر پیڈیا ڈرگس اور جیریا ڈرگس ہیلتھ کیئر شامل ہیں میٹیرینٹی کیئر خواتین کی صحت کے لیے خصوصی خدمات فراہم کی جاتی ہیں جن میں حمل زچگی اور پوسٹ مارٹم کی دیکھ بھال شامل ہے اتر پردیش میں برے اسپتالوں اور عوامی ہیلتھ سنٹرز میں میٹیرینٹی کیئر کی سہولتیں موجود ہے جہاں خواتین کو ماہر ڈاکٹروں نرسوں اور طبی مشاورت کی خدمات فراہم کی جاتی ہیں اس کے علاوہ دیہی اور بنیادی صحت کی دیکھ بھال کے مراکز بھی موجودہ ہیں موجود ہیں جو دور دراز علاقوں میں حاملہ خواتین کو طبی سہولتیں فراہم کرتے ہیں پیڈیا ٹرگس بچوں کی صحت کے لیے پیڈیا ٹرک خدمات فراہم کی جاتی ہیں اتّر پردیش کے اسپتالوں اور کیلینکس میں بچوں کی بیماریوں ویکسنیشن اور ترقیاتی مسائل کے لیے ماہر پیڈیا ٹرکس موجود ہیں یہ ماہرین بچوں کی صحت کی نگرانی کرتے ہیں اور ان کی مخصوص طبی ضروریات کو پورا کرتے ہیں جیریا ٹرکس ہیلتھ کیئر بزرگ افراد کے لیے جیریا ٹرگس ہیلتھ کیئر سسٹم قائم کیا گیا ہے جو بزرگوں کی طبیعت عمر رسیدہ بیماریوں اور دیگر صحت کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اتّر پردیش میں جیریا ڈرگ کیئ سنٹرز موجود ہیں جو بزرگ مریضوں کو خصوصی علاج مشاورت اور رہنمائی فراہم کرتے ہیں ان سنٹرز میں عموماً جسمانی ذہنی اور سماجی مدد فراہم کی جاتی ہے تاکہ بزرگوں کی زندگی کے معیار کو بہتر بنایا جا سکے یہ خدمات عوامی اور نجی اسپتالوں کیلینکس اور ہیلتھ کیئر سنٹرز کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے اور ان کا مقصد مختلف عمر عمر کے گروپوں کی مخصوص صحت کی ضروریات کو پورا کرنا ہے